लोकें जिस बेल्लै पिट्ठी पीड़ होंदी तां लोक जेह्डे़ न रेता टकोरा दिंदे रेत लेआंदे रेते गरम करदे ओह्दे उप्पर तवै उप्पर गरम करनी फ्ही उसी इक काटन दा कोई कपड़ा लैना सूती कपड़ा ओह्दे बिच्च उसी बन्नदे फ्ही ओह्दा निक्का निक्का देआ टकोर जेह्ड़ा ओह दिंदे ते इ'यां लोक अपनी पिट्ठी दी पीड़ जेह्की ऐ ठीक करदे जां फ्ही सरे'आं दा तेल लैंदे सरे'आं दे तेले गरम करदे ओह् सरे'आं तेल अपनी पिट्ठी मलदे ओह्दे कन्नै बी पिट्ठी पीड़ा दा लोक इलाज करदे ते इक होर करदे मिट्ठा तेल लैंदे जेह्दे ने जोत छोत बालदे ओह् मिट्ठा तेल लेइयै ते उसी बी पिट्ठी मलदे फ्ही साढ़े ते गलांदे लक्क बन्नु ना अपना ते इक दपट्टा छपट्टा किश लैंदे ते अपने लक्कै''र बन्नुड़दे ते इक होर बड़ा इलाज ऐ जेह्का गरम पानियै दी बोतल लक्कै उप्पर लाउड़ो तां होई होई गेई

इ'यां लोक अपने लक्का दा इलाज करदे ते बस लक्क पीड़ इ'यां बी ठीक होई जंदी